चिरां जिल्लायाव गिबि आबादारि दिहुनथायफोर आरो आबाद मावनायनि आदबफोरा बेनोदि बे चिरां जिल्लायाव गोबाङानो माइ आबाद मावनानै जिउ न'खरखौ खुंनाय जायो गोबां सुबुंफोरानो आबादारि बांसिन स्निजि एबा दाइनजि जौखोन्दो सुबुंफोरानो आबादनि सायाव सोनारनानै थायो आरो आबाद मावनो थाखाय दासिमबो गोबां जायगाफोराव मोसौ मैसोजोंनो आबाद मावनाय जायो बेनि अनगायैबो दाब दाब जायगायाव थ्रेक्ट'र एबा पावार टिलार बाहायनानै आबाद मावनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो माइ माइरंनि अनगायै एबा माइ माइरंनि आंखाल जाफेरा चिरां जिल्लायाव जानायालाय ओमफ्राय मोसौ मैसो मोसौ मैसोआबो गोबां सुबुंफोरानो चिरां जिल्लानि गोबां सुबुंफोरा मोसौ मैसो फिसिनायाव गोसो गुदुं दाउ अमा आरो बोरमा फिसिनायाव गोसो गुदुं बेनि अनगायैबो दै जगायनायनि बिथिङाव एसे खम नुनो मोनो जेराव गोबां गामि ओनसोलफोराव माब्लाबा समाव दैनि आंखाल सोमजिनायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव दै साप्लाइ खालामनाय मोनसे प्रसेस खौ लाबोथ'नाय जायाखै एबा लासै लासै लाबोनो हागौ गोबां जायगाफोरावबो वाटार साप्लाइ मोनसे मोनसे अफिस एबा मोनसे अर्गेनाइजेस'न खालामनाय जाबाय एबा मोनसे फसंथान खालामनाय जाबाय